हलो जय झूलेलाल हा दादी असांजो छोकिरो आहे न पढ़ाई कंदो आहे त असांखे शादी में वञणु बि ज़रूरी आहे त आहे न त मूंखे उन छोकिरे लाइ अठ ॾींहं जी रज़ा खपंदी हुई छोकिरे लाइ हा हीउ तव्हां समुझांसि थी मुंहिंजो छोकिरो वीक आहे पर असांखे वञणु ज़रूरी आहे त छोकिरे लाइ ॿियो केरु आहे कान असांजे ज़ाल मुड़स जे सवाइ ॿियो केरु आहे कान त उनजी देखभाल केरु कंदो एटले असांखे वञणु इलाही ज़रूरी आहे अन मुंहिंजे सॻे भाउ जी शादी आहे त असांखे वञणु इलाही ज़रूरी आहे त इन ॻाल्हि खां तव्हांखे विनती करां थी की अठ ॾींहं जी रज़ा ॾियो हा त पण असांखे मजबूरी तव्हां असांजी मजबूरी त समुझो न ॿियो केरु आहे कान असां सभु वञूं था न उते वञण जो हिकु ॾींहुं अचणु जो हिकु ॾींहुं वञणु जो राजकोट आहे शादी मुंहिंजे सॻे भाउ जी त खोटो आहे न असांखे मजबूरी आहे एटले असां तव्हांखां रज़ा घुरूं पिया मां समझां थी असांजो छोकिरो इलाही वीक आहे पण तव्हां बि असांजी मजबूरी समुझो हा हा हा ज़रूरु आउं बि इअं चवां थी की आहे न भले तव्हां कलाक वधारे विहारियोसि आउं बि घर में महिनत कराईंदमि पोइ इन इनजी ॻाल्हि तव्हां भले करे पोइ आहे न पाण पढ़ाईअ में वधारे महिनत कराईंदासीं आउं त ॾिसी सघां थी समुझी सघां थी मुंहिंजो छोकिरो वीक आहे त पढ़ाई कराइणु बि ज़रूरी आहे अने परीक्षा में सुठा माक्स खणी अचे मां तव्हांखे समुझां थी एटले ख़ाली तव्हां मूंखे छह ॾींह जी रज़ा मंज़ूरु करो ऐं आहे न पोइ इनखे आहे न पढ़ाई जी महिनत कराईंदी हा हा हू त असां ध्यानु ॾींदासीं महेनत कराईंदासीं तव्हां बि महिनत कराइजोसि असां छह ॾींहं खां पोइ अची वधारे एक्स्ट्रा टाइम वेहारे करे उनखे पढ़ाइजोसि जंहिं में जंहिं वीक आहे उनजी वधारे महिनत कराइजोसि पोइ मूंखे चइजो आउं बि कराईंदसि हा हा हू त समुझी थी सघां कई वांदो न आहे उनखे महिनत कराईंदमि सभु विषय में भले पोइ तव्हां बि ध्यानु ॾिजो आउं बि ध्यानु ॾींदीमि हा हा पेपर बि आउं सुठा भराए ॾींदी अहियां टेंशन जी ॻाल्हि कान्हे तव्हां आहियो अने असां आहियूं